मैं अपने घर के आँगन में पक्षियो को आकर्षित करने के लिए सुन्दर सुन्दर फूल और एक सुन्दर सुन्दर बगीचा और खुशबू वाले फूल लगाऊँगी और पक्षियों को उनके मनपसंद जो दाने होते हैं उन उनको गूगल से सर्च करके जानकारी ले कर उन पक्षियों को वह आकर्षित हो मेरे उन फूलों से बगीचों से तो मैं वह गूगल का सहारा ले कर भी उनके लिए अनेक प्रकार की सुविधायें एक सुन्दर सा गार्डन मैं तैयार करूँगी और वहाँ पर दाने डालूँगी पानी के व्यवस्था करूँगी उनके लिये और फ़ल वाले पेड़ लगाऊँगी काहें की बच काहें की जो भी पक्षी हैं वो आकर उन फ़लों के लिए वह आए और उन फ़लों को खाए और उनको मेरे गार्डन में या जो भी बगीचा हैं जो मैंने बना रखा है उसमें उनकी चहक सुनाई दे और अनेक प्रकार के पक्षियों वहाँ पर आए और वहाँ पर समय समय दे और जो भी तरह तरह के पक्षी होते हैं तो मै ध्यान में रखूँगी कौन सी पक्षी आ रहे हैं उनको क्या पसंद है क्या खाना पसंद है तो उसकी भी मैं जानकारी लूँगी और उनके लिए वह दाने डालूँगी और जो भी सुन्दर पक्षी है उनके लिए मैं जो भी मेरे से जो सुविधा हो पाएगी वह सुविधा उनके लिए मैं करूँगी और तरह तरह के फूल बगीचे में लगाऊँगी अगर दूसरे शहर में जा रही हूँ मैं तो वहाँ से भी नए नए फूल लेकर आऊँगी और एक बगीचा सुन्दर सा बगीचा मैं तैयार करूँगी ताकि जो भी आजपास के पक्षी हैं वह आए और मेरे गार्डन को देख कर ख़ुद आकर्षित हुए और वह ख़ुद दूसरे पक्षी को जा कर बोले कि वहाँ पर इतना सुन्दर बगीचा है और वह दूसरे पक्षी है तो वह भी खींच कर मेरे बगीचे पर आए और वह भी आकर्षित हो जाए तो इस प्रकार से जो भी मैं वहाँ मेरा बगीचा मैं तैयार करूँगी तो वो एक खुशबू महक से वो महक उठेगा और वहाँ पर ठहरने वाले पक्षी एक आनंद के साथ में रहेंगे और उनकी चारों तरफ चीं चीं की आवाजें सुनाईं देगी और उनको समय समय पर दाना पानी मिलता रहेगा